دوڑنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن اگر اس دوڑ کو پابندی کے ساتھ اور دوڑنے کے جو اصول ہیں ان کے ساتھ اس کام کو کیا جائے گا تو بہت ہی بہتر ہوگا اسی طرح دوڑنے کے معمول میں طاقت اور لچکدار کو شامل کرنا مجموعی کار کردگی بہتر کرنے چوٹ سے بچنے اور جسم کو متوازن بنانے میں بہت مدد گار ہوتا ہے ہم آپ کو یہاں کچھ اہم طریقے بتانے جا رہے ہیں جن سے آپ اپنے دوڑنے کے معمول میں طاقت اور لچک کی تربیت کو شامل کر سکتے ہیں جیسے طاقت کی تربیت طاقت کی تربیت آپ کی دوڑنے کی کارکردگی کو بڑھاتی ہے اور چوٹوں دو سے تین دن کے امکانات کو کم کرتی ہے ہفتے میں طاقت کی تربیت کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں اسی طرح لچکدار پٹھے دوڑتے ہیں دوڑتے وقت چوٹ کے خطرے کو کم کرتے ہیں اور جسم کی حرکت کو دو سے تین بار لچکدار بہتر بناتے ہیں ہفتے میں کم از کم تربیت کریں طاقت اور لچک کی تربیت کو دوڑنے کے ساتھ متوازن انداز میں شامل کرنا آپ کی کارکردگی کو بہتر کرے گا اور آپ کے جسم کو چوٹوں سے محفوظ رکھے گا میری ورزش کا جو معمول ہے وہ سب سے پہلے میں صبح راٹھتا ہوں فجر کا نماز ادا کر کے میں فوراً گھر سے نکلتا ہوں میں اپنے گاؤں کے ٹیم کے ساتھ ایک دور پر نہر ہے اس نہر پر جاتا ہوں اس نہر سے پھر سیدھے پشچم کے اور ایک پل ہے اس پل پر جا کر پوری ٹیم ایک ساتھ ملتے ہیں ملنے کے بعد ہم لوگ پھر وہاں سے رننگ اشٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے دو تین گھنٹے ہم لوگ دوڑ لگاتے ہیں یہ ڈیلی ہم لوگ اتنا دوڑ لگاتے ہیں دوڑ لگانے کے بعد آٹھ بجے کے بعد پھر میں ایک کوچنگ سنٹر پر پڑھانے جاتا ہوں اس طرح کا ڈیلی کا ڈیلی میرا معمول ہے دوڑنے کا اس وجہ سے آپ لوگ بھی دوڑنے کا فائدہ لے سکتے ہیں